जब हम हम वह चिड़ियाघर देखने जाते हैं तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है जब अच्छा लग रहे हैं तो हम लोग फोटु लेकर गए हैं वह मोबाईल उसी में खींचे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है उसी में खींचे हैं चिड़ियाघर जाते हैं हम लोगन तो खींचे हैं फोटू तो फोटू खींचे तो हम बहुत अच्छी लग रहे हैं बहुत बढ़िया वह चिड़ियाघर लगता है चिड़िया खींचने में दिखने में भी अच्छा लग रहा है तो कब लला की हम चिड़ी चिड़िया रहते हैं तो फोटू खींचते हैं तो बढ़िया लग रहा है